बताइए सर हैलो हाँ सर मिल जाएगा हमारे यहाँ देखिए सोना भी मिल जाएगा आपको चांदी भी मिल जाएगा जी जी हाँ तो सर वो सब तो हमारे यहाँ एक से एक है आप जैसा चाहेंगे वैसा अगर आप ऑर्डर भी देंगे तो भी हम लोग बना देंगे बनाने वाले हैं

हाँ तो जी जी सर हमारे यहाँ तो हर हर चीज मिल जाएगा जैसे मान लीजिए की अंगूठी हुआ सिकड़ी हुआ ब्रेस ब्रेसलेट हुआ गले में का हुआ तीन मूर्ति अगर आपको चाहिए जैसे की भोलेनाथ का हनुमान जी का भी कोई भी चीज चाहिए आप आर्डर देंगे हम लोग हमलो हम और हमारे यहाँ एक नंबर का काम होता है नंबर दू नहीं होता है सर जो भी हाँ चीज देखिए आप अगर और और कोई के यहाँ जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है लेकिन हमारे दुकान की फुल गारंटी है इसको हूँ आप जो भी चीज लेंगे जैसे मान लीजिए हम लोग तो एक से एक बहुत जगह दिए हैं बना के अपना सिस्टम जैसे मान लीजिए कि अभी बगल में एक लोग थे हमारे उनके लड़की का शादी थे उनका पूरा व्यवस्था उनके मंगलसूत्र हार ए पैर में का पैजनी जूमीना ये सब हम लोग किए थे जी आज कल के न आजकल के नया नया नया डिमांड आ गया है सर पाँच मुहँ का उ तल्ला आ रहा है वो जैसे झुमका हुआ और जैसे की कुछ लोग मंगटिका मांग रहे हैं एक से एक डिजाइन ओम डिजाइन का आ गया हैआज कल में तो तो हम लोग के यहाँ हूँ और हम लोग के यहाँ ये नहीं है कि सोना का कोई मिलावट हो ऐसी वैसी बात कोई नहीं है आप हं

और आपको जो भी चाहिए जैसे कि माँ लीजिए कुछ लोग जैसे आप आर्डर दे दिए और कुछ लोग क्या करते है की आर्डर जो आप दिए हैं जैसे कि मान लीजिए जितने का भी उसमें कट आउट कर देते हैं लेकिन हम लोग के यहाँ ये चीज नहीं है हम लोग के यहाँ जितने का ऑर्डर देंगे आपका सब एके में घर पहुँचा दिया जाएगा और आपको जो भी अगर आपको ऑर्डर देना है तो बताइए सर आर्डर हम दे देते हैं क्या करना है

मान लीजिए सर चांदी चल रहा है पैंतालीस और ही सोना का रेट है पैंसठ ये भरी जी जी चानी मान लीजिए इस टाइम घट गया है इस टाइम हो गया है पचास जी बारगिंग नहीं सर ऐसी बात नहीं है आप दुकान पर आएंगे कुछ न कुछ कम हो जाएगा

दुकान पर आएंगे मान लीजिए कम हो जाएगा हमलोग के दुकान में मान लीजिए कुछ थोड़ा उधार नगदी में मान जाते हैं जब भी आप आएंगे दस बजे के बाद दुकान हमारी खुली रहती है ठीक है सर ठीक है